हेल्ल' हेल्ल' मादै बे खाथियाव हा बन्द'क होनो नागिरदोंना फाननो नागिरदोंनो फाना आरो आंनिबा आं लागौमोन लानाया लागोन फाना आरो फानोबालाय बायजागौमोन ना बन्द'गआ माबायदि मा रोखोम होनो नागिरदों आदा बन्द'ग बेसेथो होनो नागिरदों थाखाखौ बेसेसो होगोन मा बेसेबां थिन हाजार बांद्राया बेयो खय बिगा

खय बिगा होनदों दस बिगा हाब एसे खम लाजाया होनबा बांद्राया होनबा फैसाया आं एसे बांद्रायनाय मोनदों फानबा हले माखासे फानदोना नङाबा फानबालाय खावसे माबाजागौमोनना लाजागौमोन बन्द'कखौ बे आराय हाजारसो लाजाया होनबा बिगायाव मा औ जाया दे होनबालाय रायज्लायनानै माबानोसै